पोहा बनाबै लेल हम बताबै छियै पोहा बनाबै वास्ते चूड़ाके धोके फुलै लेल दै देबै फिर कढ़ाइ चढ़ेबै कढ़ाइ गरम हेतै तऽ मूँगफली भुजि लेबै ओकरा मूँगफली भुजिके निकालि लेबै तब प्याज करि पत्ता तोरी तोरी देबै पहले तोरी छौङ्किके करि पत्ता दैके प्याज हरि मिर्च ई सब भुजिके लाल करबै आओर ओकर बाद जे मूँगफली डालि देबै फेर चूड़ा डालि देबै ओकरामे डालि देबै नमक थोड़ा हल्दी थोड़ा चीनी आओर ओकरामे मिला देबै मिला मिल कुछ देर मिलाना छै मिलाबैके बाद जे छै ओकरामे थोड़ा निम्बुके रस डालि देबै निम्बुके रस डालिके भी मिला देबै मिलाबै रऽ बाद जे छै ओकरा बढ़िआँ बढ़िआँ पोहा तैयार भए जेतै